सुण्याची शेंपडी वांकडी ती वांकडीच दिसता तशें नासता म्हणून जग फसता सोरोप म्हणूनये दाखलो घोव म्हणूनये आपलो आर उडटा म्हण गांयदोळान उडपाचो न्हय जशाक तशें खेत भोगप शिता फुडें मीठ खावप हांतरूण पळोवन पांय सोडपाचे